हमरा सभकेँ जे छै न से बीमारी आर बीमार पड़ै छै तऽ ओकर देखभाल जे छै से हॉस्पिटल जाइत छियै तऽ हमरा सभकेँ सही ढ़ंगसँ इलाज नहि भऽ पाबैए ओहिठाम कहय छथिन जे नहि इ अथी छबय नहि करय एना नहि होइत छै ओना बैला दयए हमरा सभकेँ नहि भए पाबैए देखभाल नहि भऽ पाबैए सही ढ़ंगसँ ओहिके चलते हमरा सभकेँ जे बीमार पड़ै छी तऽ बहुत आदमी डेड कऽ जाइए देखभालके चलते नहि भए पाबैए समय पर कोनो चीज अथी नहि भए पाबैए चिकित्साके बारेमे इएहसभ हमरा सभकेँ जे छै से डॉक्टर जे छै से सलाह नहि सही ढ़ंगसँ दय पाबैए नहि देख रेख करैए हॉस्पिटलमे आ कहैए जे हँ करब लेकिन जे ओ अथी नहि भए पाबैए नहि करैए कोनो सही ढ़ंगसँ न दबाइ दयए नऽ अथी इलाज करैए नहि कोनो जाँच फाच किछु ओकर अथी नहि करैए ओहि दुआरेसँ हमरा सभकेँ जे छै से बेसी दिक्कत होइए परेशानी होइए खाली नामके लिए एगो हॉस्पिटल हॉस्पिटल लेकिन हॉस्पिटलमे कोनो चीजके अथी नहि भए पाबैए इएह सभ आओर नहि टाइम पर दबाइ भेट पाबैए नहि कोनो जाँच भए पाबैए ओहिके चलते हमरा सभकेँ जे छै से बहुत दिक्कतके परेशानीके सामना करय पड़ैए आर ओ जे छै से बहुत आदमी एहन होइ छै जे डेडो कए जाइत छै वहीं चिकित्साके चलते नहि सही सुझाव दे पाबैए